रवि सागर बहुत अच्छा बेली डान्स करते हैं इन्हें भी मैं फॉलो और फॉलो और सब्सक्राइब की हूँ रवि सर अगर बहुत अच्छा बेली डान्स करते हैं इनको देखकर मुझे बहुत अच्छा इनका डान्स देखकर बहुत अच्छा लगता है और अन्जू मोर का भी डान्स बहुत अच्छा लगता है यह बहुत अच्छा डान्स करती हैं और इनका डान्स बहुत अच्छा लगता है और मैं यूट्यूब पर इनका मेकअप वाला वीडियो भी देखती हूँ यह मेकअप किट बहुत अच्छा डालती हैं इसे बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में इनका डान्स और मेकअप वाला वीडियो और सूरज एक्टर हैं जो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं सूरज एक्टर बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं मैं इनको भी लाइक और सब्सक्राइब की हूँ और यह हमारे फॉलो एकाउन्ट्स में हैं इनकी बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ है और यह बहुत अच्छी रील बनाते हैं इनको देखकर भी बहुत अच्छा लगता है और तो हम फ़ोटोग्राफ से बनाते हैं और तो हम कनक किचन्स को भी फॉलो किए हैं वह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से सरल तरीके से बनाना बताती हैं कि आप देखते हैं बहुत अच्छे से सीख जाते हैं इनका वीडियो देखने के बाद आप तुरन्त ही सीख जाएँगे और मैं इनको भी सब्सक्राइब और फॉलो की हूँ यह बहुत अच्छे से अच्छा और मैं के बी एजुकेशन्स को भी फॉलो की हूँ पढ़ाई के लिए वह भी हर छोटी से छोटी नॉलेज़ को देते हैं छोटी नॉलेज़ के लिए मैंने इनको सब्सक्राइब और फॉलो किया है यह बहुत अच्छा बताते हैं कि तुरन्त ही समझ में आ जाता है और सॉल्यूशन तुरन्त छोटे से सरल शब्दों में दे देते हैं कि सॉल्यूशन आ जाता है और आन्सर भी आ जाता है और हम इसीलिए इनको फॉलो किए हैं और तो और हम फ़ोटोग्राफ्स में कृतिका राठौड़ को भी फॉलो किए हैं यह बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफर का पोज़ बताती हैं फ़ोटो का पोज़ बताना होता है तो यह फ़ो फ़ो बनाती हैं और मैं इन फ़ोटोग्राफ को भी फॉलो करी हूँ और करती हूँ इन लोगों को देखने इन लोगों का वीडियो बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा रहता हैं इन लोगों का वीडियो और तो और छोटे से छोटे में बनाते हैं और अन्जुम मोर बहुत ही अच्छा डान्स करती हैं और हर गाने पर यह बहुत अच्छा डान्स करती हैं और ये मेकअप भी बहुत अच्छा करती हैं इनका मेकअप भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और के बी एजुकेशन वाले और पी डब्लू क्लासेस यह बहुत फिजिक्स वाला बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं अलख सर को भी फॉलो की हूँ यह फिजिक्स वाला पर पढ़ाते हैं अलख सर आइ डी है इनकी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यह वह पढ़ाते हैं और हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं यह हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं